आंनि जिउनि जेंनानि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों दा बहाय आंहा ओन्दैनिफ्रायनो आं ओन्दै समावनो माने बिमा गोमा जानाय दा बहाय आं आफाजों थानानै देरबोदों बे समाव आफाया आंखौ आलो आलो खांबोदों फेदेरबोदों बेनिफ्राय जेब्लानाखि आङो एल्पि स्कुलाव हाबजेनो बे हाबनायाव आङो एसे गिदिर जाखानानसो हाबनाय जादों बहाय अन्थ'थ' आं गैया बाबो आद नय सोयावसो हाबनाय जादोंदां एल्पियाव बेनि गेजेरजों आं बहाय आहा बिब' सासे दङमोन बेबो मालायनाव थायोमोन आहा गरर मखबा नखरा जोबोद गरिबखामोन बे गरिब्बाबो आफाया आंखौ मानि इस्कुलाव एडमिसन खालामना होबाय एल्पियाव दा बे हिसाबै आं फरायबोदों फरायनानै मानि माखासे समाव आंनि बिराद दुखुजों आङो हाब्बो नांदों जादों आरोखि बेवहाय जानाया मानि ओरैबायदि आङो आफायाथ' गैया नालाय बियो एसे एनै माबायोमोन हालिवोमोन दा बे हालिव हैयोबा आं ओंखाम संनानै निजि ओंखाम संनानै जानानै इस्कुलाव फैनाङोमोन दा बे हिसाबै आङो बिदिनो सानफ्रामबो इस्कुलाव फैबाय थायो सङो जायो आरो फैयो बिनिफ्राय आं जेब्लानाखि थाखो सेनिफ्राय थाखोनै थाखोथाम थाखोब्रैसिमाव हाबो आंबो एसे देरबाय देरनायनि गेजेराव आङो रावबो बहाय माइरं बा माइ सौग्रा गैयामोन बे समाव आफाया आंखौ लाफानानै एसे एनै जों बै समाव उवालजोंसो देयोमोन आरो माइखौ बाव उवालाव देनायाव आंबो सौफायोमोन आफाजों आंबो सौफानाय सौफायै सौफायै सौफानानै बे समाव आफाया गावनो जावो मायो नाथाय बियो क्लियार जावनो रोङा माइरंखौ माने गुन्दैबो खारजोबा माजोबा अब्लाबो जों बेखौनो माने उफाय गैयैयाव मानि एसे एनै गुन्दै थाबाबो सुहुरनानै माने माइरं गुन्दैखौ सुनानै गारनानै जों जायोमोन आरो सङै खावै जेब्लानाखि आङो इलफिखौ बारग'यो अन्थ'थ' आङो थाखोबासिम फरायदों बहाय माबायाव थांदोंदां आङो सेभेन्टि फाइबसोयाव आङो गौराङाव थांदोंदां हाइस स्कुला जोंना गौरांमोन बैयाव गौरां मिसन होननाय तिनालि बेव आं थांदों आरखि बाव थाङोब्ला आङो माने गावनो संनानै जानानै थांनायाथ' बे आगोलनिफ्रायनो दंखायोखा आं मायखौ सौनांगौ जाहैदों बै समाव आफायाबो हास्लाबजोबा सौनानै जानानै आर संखि संनानै सौ सौसे सौनानै संनानै जानानै थांबाव नांगौ ओरैबायदिसिम आं जाहैदों आरोखि आं बाहाय माने जावनाय माइरं जावनाय सालिनायखौबो आं रोंजोबगौ आर दाबो रोङो आं फुरा सोरबा सोरबा हिन्जावा आंजों हाबावनाय नङा दाबो माइगाब गरसेबो दोना आरो सालिनो हायो आङो फुरा क्लियार हाजोबो आं दाबो दाबो आं हायो आरोखि सौखि सौनानै सासे मानसि बा सानै मानसिखौ सौनानै जाहोनो हायो आं दाबो उवालाव आरो जावनोबो हाबावो फुरा सालिनायाव माइगाब गरसेबो दोना आं दाबो सान्द्रिजों सालिनो हायो आं दा बिखिम आं सोलिबोदों आरो दा बेनो आंनि जिउनि थांखिया बे जाना फैदों ओमफ्राय बे फरायनायाव आङो ओरैबायदि थांखिमोन आं माखासे समाव आङो गरिबखा हिसाबै मोनसे माबायाव माने आंहा थांखि दंमोन एसे आङो मिट्रिक पास जानानै मोनसे माबाफोर मोनोखोमालै खामानि गभमेननि खामानिफोर मोनोखोमा आं बिदि साननाय दंमोन आरो बिनिफ्राय आङो नागिरदोंबो नागिरनाया मिथिगौ आङो नाइन्थिन ओइथि फायबआव पास जादों जानाया बेवहाय आङो नागिरनाया हले बिराद नागिरबाय आङो फुरा बे समाव एकसेन्स आव नाम लगाय लायनानै साख्रिनिखौ आं बिराद नागिरदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि नागिरबाबो मोनाख्सै बे समाव आङो बबाबा मोनहां मोनहां जादोंमोन मोनाख्सै आरो इन्टारभिउबो होदां बहुद इन्टारभिउ होदां बाब खुनबा सयबारसो जादोंलां मिडिकेलावबो होदोंमोन माबायाव कक्राझार मिडिकेलाव एस दब्लिउ होन्ना बुङो बे मिलिरिया थै लांग्रा बेवहायबो होदोंमोन आङो दा बेवबो माबा जाहां जाहां जादोंमोन मानि रायलायबायदोंमोन आं मोनाख्सै मा थाखा फैसाबो गैया जाबाय एसे एनै साहा खरसबो होनो हाया आरो बे समाव लायोमोन एसे एनै लानाया होनब्लाबो आहा गोरिब मानसि बाहा बेखौ हायाख्सै आङो दा बे हिसाबै आं मोननाय जायाख्सै आरो दाथ' आंना बैसोआबो फ्राइ माबाजाबाय गोबाव जाबाय आरो बेनि साख्रिनि माबायावनो सौहाहैला दा बे हिसाबै आंनाव मानि साख्रिनि माबायाव आं दा इन्टार्सआव गैला दा आं नैबे माबायाव फैबाय आरो हालिवनायाव आं गोसो होबाय आंनि न'खराव हयथ' आङो जुलि जानाया र' आङो माबायाव जादोंगोनलै आं जुलि जानायाथ' नाइन्थिन सेभेन्टि नाइन्थि सेभेनाव जादां नाइन्थिन नाइन्थि सेभेनआव जादां दा बे हिसाबै आंहा आंहा गथ'बो सानै मोनबाय भायग' गारजि दा बावहाय गथ'आबो माने गारजिखौ होनजाया माने ओरैनो बुंनो थाङोबा माने फिसा हौवा मोननाय जायाख्सै आरो सानैबो हिन्जाव फिसाफोर मोननाय जाबाय दा बिसोरबो रोङा नङा रोंबाय सासेयाथ' माबा मोनबाय अनार्च बि ए पास जाबाय अनार्च लादोंमोन बिथाङा जाहा गथ'आ दा अनार्चआव बे मोजाङैनो पास जादों फास क्लास जादों आरोखि मोजां जादों होनब्लाबो आं बे एम ए आव खाथियावमोन ओ स्कुलआबो खाथियावनोमोन आरो अब्लाबो बिखौ आं फैसा गैयैनि थाखाय एडमिसनखौनो होनो हायाख्सै बोसोरनै बोसोरथामानो थांबाय बे ओरैनो एडमिसननि फैसा मोना होनो हाया दामा बुरजा जाबाय ट्रिस हाजार बा पसिस हाजार गाहाम लायोनो एडमिसनआव आं होनो हायाख्सै दा बेबो ओरैनो बेखार थाबाय आर दा सासे हिन्जावसा दंबायो गथ' बेबो देग्लाय पार्स सेमिस्तार बि ए आव देग्लायसो एडमिसन लादों बियो दा हाबगासिनो दं आरो आं बेखौ फरायहोगासि दं दा बिसोरबो नैबे सासे गथ'आबो माने खामानिबो मोनाख्सै ओरैनो बेखाराव दं आरो दा बे हिसाबै आङो दुखुनि गेजेरजों दा सोलिगासिनो दं अब्लाबो आङो खामानि मावो आरो ओरैनो बे हालुवायाव दा बिसोरनो सासेयाथ' हाबाख्सै देरसिना बे हाबाखैबाबो बे न'आवनो दङ एसे एनै ओरैनो माबायो थिवसनबो लाबालाय हायोमोन गावनो गथ'आनो माबा गोसो गैया गैया खालामनानै थाबाय दा बे हिसाबै न'आवनो दङ ओरैनो थाथ'नानै दङ आरो दा नैबे सासेआ दा फरायगासिनो दं दा बेनोथ' आङो दैलिग माबा हरनांगौ जायो कक्राझारनिफ्राय बि तिनालिसिमाव बा न'सिमाव देरस' थाखा थांलाय फैलाय मटर खरसा हरनांगौ जाहैयो बेखिनियाव आङो दुखुजोंबाबो खस्त'नि गेजेरजों बहाय खामायनानै दैलिग हरनांगौबा बहा बिराद थाङो अन्थथ' मासाव लायोबाथ' बुरजा थांथारो एग मासावनो थ्रिस दिनबा थ्रिसदिनाव अन्थ'थ' एसे सानसे सान्नै बार जायो अब्लाबोथ' तिन हाजाराव देरस' खरिबा एक्स'फोरबानो थिन हाजार जायो मासाव होनबा देरस' खरिबा माबा जायो आरखि सानबा देर हाजारानो जायोमोन बे नोजोराव नायख' हैबाबो आङो जेनोबा बबाबा बन्द थायो मायो बेनि गेजेराव आङो बै आराय हाजारसोआ एसे बाराबो थांनो हागौ दा बे थाङो आरो अब्लाबो आं बेखौ खस्थ'जों गेजेरजोंबाबो हरनांगौ जाहैबाय दा गथ'आबो फरायनो आपसस दङ हिसाबै आङो गैयाबाबो गथ'खौ दोनथ'नाय जायाखै दा बिखिनि आरो फरायनाय बेलायाव आं गथ'नि माबाखौ आं बेखौ फराय हरगासिनो दङ दा बेजों आङो गथ'फोरनि बेलायाव आं बेखौनो बुंदों आरो दा बिनि बारैबो आंहा माखासे माबायाव नैबे गायनाय फुनाय बा मोनसे आबादनि खोथा दङ बे आबारावबो आङो गाराखै मानि बेजोंसो आंहा सोलिनांगौ हिसाबै नैबे माइ गायो आङो माइ गायो ओमफ्राय माइ गायबाबो आहा मोसौ गैया दुखुनि बाथ्रा जायैबाय मोसौ गैया नालाय आं दा बाह्रा लानानैसो टेक्टरजों एवो आरो टेक्टराबो माने मालायनिफ्राय लानाय आर दामाबो बारायबाय नो साराय थिनस' खुरि होनांगौ फिनसेयावनो होनबा बिघायाव जुदि साराय थिनस' लानांगौबा ओमफ्राय फिनसेयाव आङो जेनोबा माबाया सारि बिघा साराइ सारि बिघाबा खम थाङो खेबसेयावनो अन्थ'थ' र' साराय सारि बिघाबा बिसिबां थाङो थिन माबा थांगोन दां ओरैनोथ' थिनस'बा सारि बिघायावनो माबा थांखायो तिन सार बारस'खा बार'स' ओमफ्राय थिनस'खरि माबा बा बावनो पास पन्सास थाखा करि पन्सास थाखा करि माबा थाङोबा सारि बिघानि दुइस' सुदद'स' थांखायो सुदद'स' थांखायो बे सुद'दस' थाङो ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंबाबो आङो गायथार नांगौ जाहैबाय उफाय गैया मानि ओमफ्राय हासारनि खोथा थाबाय हासाराबोथ' होनांगौ जायो हासार होनांगौ जायो दे होनबा आङो बे खिनिखौनो आङो बुंबाय दा जिउनि जारिमिनाथ' जोबा आं दा ब'हायनो दोन्थ'नाय जाबाय बिखि इसेखिनियाव